जी सर नमस्ते क्या आपको क्या चाहिए हमको केला चाहिए

दो व्यक्ति हाँ आप रेट बता दीजिए कितने के पड़ेंगे पचास रुपये दर्जन वो पैकिंग में वो पैकिंग में कितने दर्जन होंगे केले नहीं नहीं आप बताईए तो तो वैसे हिसाब से हम बताएं उनको रेट्स अपनी हमको दो पेटी तुमसे चाहिए आपसे दस दर्जन एक दर्जन पचास के तो ठीक है कल आएंगे तो दो पेटी तुम तैयार रखना हम अपने पैसे तुमको दे देंगे और अनार भी चाहिए थे पाँच किलो वो कितने के पड़ेंगे सौ रुपये चार और साढ़े साढ़े चार सौ अनार के हो गए हमारे हिसाब से मुके ते आएँगी और और सेब भी थोड़े लेने थे डेलिया सजी हुई सजाकर हाँ क्योंकि मेरे यहाँ कार्यक्रम है डेलिया का कितना खर्चा लगेगा कितना लगेगा हाँ सुबह आएंगे नौ बजे हाँ तुमसे हम साढ़े सात आठ बजे कॉल करेंगे

जी हो जाएगा काम हाँ ठीक है सुबह सुबह हम अपने अपने एक लड़के को भेजेंगे हम हम सो कल हम सो कल बिजी रहेंगे ठीक है बता देंगे हम उसको कि वहाँ चले जाना वहाँ बात हो चुकी है वहाँ से ले लेना जी सर न नमस्ते